बाबू हो बाबू हय केहन लोहा एमेजोन सॅं खरीद के लैली अहाँ जे लोहा की करब ई तऽ कपड़े जरि गेल अरे अहू मे कम्पनी घाटे के घाटे समान सब आनि दै छै अरे अभी तऽ हीटरसब एते बढ़िऑं चीज बनि जाइ छै की जादा तापमान होइ कपड़ा ना जलै समय सीमा बाँहल रहै छै आ ई तऽ खटहा समान आ गेलै एकर वाईरिंग नहि ठीक है एकर हीटर ओहिमे के पार्ट पुर्जा नहि ठीक छै हमर कपड़ा जरि गेल हम गरीब आदमी तीन सए चारि सए पाँच सए रोज कमाय बला आदमी पेट पर केना चलय प्रदर्शन के दौर मे हमरा देखाबे परैया फैसन ओहिके लेल तऽ हमरा आइरन कयल ही पीन्हबै आ इहे मान्य ही होइ छै ताहि के लेल हम कम्पनी से आग्रह करबै की कम्पनी धान भले ही दू रूपैआ जादा लय लेकिन चीज प्रोडक्ट बढ़िऑं बनाके भेजऽ ताकि कम्पनियो के सफलता रहै आ पब्लिक के भी सेवा होइ